बर' मानसिफ्रा गोदोनिफ्रायनो गावसोरनि हारिमुवारि दोरोमफोरखौ जोबोदनो गोसो गोरबोजों फालिबोदों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावनि आंगो बर' रावखौ रायलायबोदो आरो गावनि आंगो बर' रावजोंनो लिरबोदों फरायबोदों आरो बेजों लोगोसे बर' हारिया आरो बर' मानसिफ्रा एबा बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो गावनि आंगो हारिनि आसार खान्थि हारिमु जेरै दानाय लुनाय आसार खान्थि मावनाय दांनाय गासै गासैखौबो गाव गासैखौबो गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों आरो दिनैसिमबो फालिगासिनो बर' मानसिफ्रा गावसोरनि हारिमुखौ जोबोद गोसो गोसो गोथारै आरो दासिमबो दासिमबो जों बर' हारिया हारिमुनि जि आसार खान्थि जि जि जानाय लोंनाय दानाय लुनाय आरो फोरबो फालिनाय बेफोरखौ दिनैसिमबो फालि बोगासिनो दङ बर' मानसिफ्रा गावसोरनि गावसोर गावसोरनि आरो गावसोरनि जि हारिमु बेफोर बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो एबा गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो आरो मानिबोगासिनो आरो बयबो गासैबो हारि बर' मानसिफ्रानो बर' सुबुंफोरा जेब्ला बर' हारिमुनि आंगो बैसागु जायो होनब्ला बे बैसागुआव बयबो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाय ओंखारनानै बयबो ज' जयै रंजायो आरो बेफोरखौ बर' मानसिफोरा बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजायै सोलि खुंबोदों फालिबोदों आरो रंजाबोदों आरो दाबो रंजागासिनो बेनिखायनो बर' मानसिफ्रा गाव गावनि हारिमु आंगो हारिमुखौ गावनि होननानै गोदोनिफ्रायनो बजबनानै लाबोदों आरो फालि बोगासिनो फालि बोदों बर'फ्रा बर'फोरा मोनसे गोजौ गोजौ एबा जौगानाय थाखोनि जाय जाय मानि जाय जायहा मानि गोबां रावखान्थि एबा गोबां गोबां आसार खान्थिजों बुंफबनाय बर' बर' माहारिया जों बे गावनि रायलायनाय आरो आसार खान्थि मावनाय दांनाय फोरबो फालिनायाव गोदोनिफ्रायनो जोबोद जोबोद जोबोद मानि गोबां राव हारिमु आसार खान्थिजों बुंफनाय मोनसे हारि बेनिखायनो बर' हारिखौ जोङो बर' हारिखौ जोङो गोरिब होननानै बुङोबा जानाय नङा बेनिखायनो बेफोरबायदि आरो आसार खान्थि राव हारिमुवाव बर' बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जोबोद जोबोद मानि माहाजोन एबा गोनां मानि गोबां मानि आसार खान्थिजों बुंफनाय गोबां गोबां जायफोरा गोबां आसार खान्थि गोनां मोनसे गिदिर हारि बर' हारि बर' हारिमुवा फिसा हारि नङा बर हारिआ मोनसे गिदिर हारिमु जाय हारिमुवा गाव गावनि जायहा माने बर हारिमुवा गावहा गावनि गावनि आंगो राव दङ गावनि आंगो गावनि आंगो लि लिरनो फरायनो थाखाय गावनि आंगो राव एबा आखर दङ जायखौ जोङो लिरो आरो गावनि आंगो गान्नाय जोमनाय दङ जाय जायखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो आरो गावनि बर' हारिया गावनि आंगो जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय माखासे आगजु दङ जायफोर जायफोरखौ जोङो जोंनि आंगो होननानै गुबुन हारिनि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो आरो बेजों लोगोसे बर' हारिया दानाय लुनाय आसार खान्थियावबो जोबोद आखा फाखा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया गाव गावनि गान्नाय जोमनाय आरो माखासे गावनि जिउआव सो सो सोलिफुबाय थानायाव जि नांगौ जों बर' हारिया गाव गावनि आखाइजोंनो दिहुनबोदोंमोन गाव गाननो थाखाय गाननो जोमनो थाखाय गावनि आखाइजोंनो दायो लुयो जोङो बर' हारिआ गा गानोमोन आरो जोंनि संसार जानाय बर' हारिया संसार जानायावहाय जि आगजु नांगौ जि जि नांगौ जानाय बेखौ जों आखाइजोंनो खालामबोदोंमोन जेरैहाय ना हमनायावहाय जोंनो जेखाय खबाय बेफोरखौ जोङो आखाइजों जोंनि बर' हारिआ आखाइजोंनो औवाजों बानायदोंमोन एबा औवानिफ्राइ जोङो जेखाय खबाय बानायनानैहाय बेजों ना हमोमोन आरो बिदिनो गोबां बर' हारिनियाव बर' हारियाहाय गोबां माने मोजां आसारखान्थि एबा गोबां आसारखान्थि बायदिसिना आसारखान्थिजों बुंफबनाय मोनसे मोनसे गिदिर हारि एबा एबा जों बुंनो हायोदि जोङो माने गोबां आसार खान्थिजों बुंफबनाय मोनसे गिदिर हारि बेनिखायनो बर'हा बर' मानसिफ्रा गावसोरनि हारिमुफोरखौ धोरोमफोरखौ गोदोनिफ्राइनो मान होबोदों फालिबोदों आरो सनमान होबोदों बिदिनो आरो उनावबो बर' हारिया बिदिनो गावबा गावनि गावबागावनि जे आसारखान्थि बेखौ फालिलांबाय थागोन मान होलांबाय थागोन आरो सिबिलांबाय थागोन